जय झूलेलाल छवीह ॿारहं ॿ हज़ार छह ॾह ॾह ॿ हज़ार नव हिकु पंज ॿ हज़ार पंज एकवीह टे ॿ हज़ार अठ पंजवीह ॿारहं उणिवीह सौ अठासी